हेलो सर हाँ जी सर थाने से बात कर रहे हो क्या आप सर सर म सर मैं मार्केट गई थी तो कुछ चोरों ने मेरा पर्स छीन लिया और वे भाग गए सर मेरा पर्स छीन लिया गया था सर दो लोग थे वो जी सर पहचान सकती हूँ सर मैं हाजी वे साइड आई थी मार्केट में

जी सर है जी सर जी जी सर जी सर मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करती हूँ अभी थोड़ा क्या जी

जी सर ठीक है मैं वेट करती हूँ जी सर